नमस्कार जी वो पूरा हफ्ते घूमना है कितना भाड़ा लगेगा हाँ टाइम तो लगेगा

हाँ मान लीजिए आठ घंटे पूरा हो जाएगा मंदिर वंदिर है दो चार हफ्ते में इधर उधर वो देख ले मार्केट देख ली जाएगी आठ सौ हाँ और तो कुछ कुछ कम नहीं होएगा हाँ पेट्रोल तो लगते ही लगता है तो कल सुबह चला जाय सुबह कल चल दिया जाय वापसी हो जायेगी आराम से

ठीक है आप उतने घुमा दीजिए ब बाँकी ठीक है इतने में हो जाएगा

उतने ही में हो जायेगा चलो फिर औ और सवारियाँ कितनी बैठेंगी

हाँ सारी बैठेंगी एक बच्चे एक दो बच्चे जैसे बैग वैग है बैग वैग झोला वोला झोले वोले भी तो हो जाएंगे एक दो डिग्गी होती है चलो फिर ठीक डिग डिग्गी में रख दिया जाएगा समान बाकी लंच पैकेट वगैरह तो सब होएगा साथ में तो मिल ही जाएगा हाँ और क्या बाकी घूम घाम के लौट आना है बाद कुछ और करना हीं नहीं है औ और वा के बाकी घूमने में जर तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ और क्या थोड़ी देर और सही दस बजे समय बच जाएगा तो थोड़ा और घूम लिया जायगा

बस इतना घूमना है बाकी और कहीं नहीं जाना है बस वहीं से हो के वापस आ जाना है बस और कहीं जाने नहीं है हाँ बाकी और कहीं नहीं चलना है बस वहीं चलना है तीन चार तीन सवारी हो जाएगी दो बच्चे हैं हाँ बाकी एक दो झोले होंगे बाकी सामान इधर उधर थोड़ा बहुत होगा बाकी कुछ नहीं है नाइट में क्या मार्निंग में चलो ज्यादा ठीक रहेगा मार्निंग सुबह ठीक रहेगा ठीक है बताएंगे